हेलो हम खैरीसँ बाजि रहली हँ जे अहाँ खाना हम होटलसँ मङ्गाबै छी दालि भात सब्जी पापड़ तिलौरी भेजू हमरा कर कुटुम्ब आयल छथि आओर सभ किछु लिट्टी समोसा है से भेजू हम हुनका कऽर कुटुम्बके स्वागत करबै खियेबै पियेबै आओर घरपर हुनका रखबै